हाँ हेलो और नमस्ते मैम हाँ हाँ बोलिए मधेपुरा कितना किराया है मधेपुरा जाने का सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा सिंहेश्वर स्थान जाने का किराया कितना है वही तो हाँ मंदिर अच्छा है वहाँ का सिंहेश्वर स्थान का फिर सोच रही हूँ वो भी अच्छा है कितना बोले किराया पचास रुपैया पचास रुपैया यहाँ से यहाँ से तीस रुपैया लेते हैं बीस रुपैया जब वापसी से तो वो कुमारखंड का कुमारखंड से फिर उधर मधेपुरा हाँ डेढ़ सौ रुपैया वैसे ही है

आऍंगे तो ठीक है समझ हाँ समझ गए पूरा यहाँ का कितना किराया है पचास रुपैया वहाँ से बीस रुपैया सिंहेश्वर स्थान से हाँ अच्छा सिंहेश्वर स्थान अभी भीड़ रहते हैं ये अच्छा हुआ है मंदिर में पूजा ऊजा करने में वो संडे संडे भीड़ ज़्यादा रहते हैं अभी तो फिलहाल कम होंगे पास में लेकर तो हम जाएँगे फिर कभी घूमने के लिए ठीक ना हाँ आज तो जाऍंगे फिर कभी घूमने के लिए ठीक ठीक है एक बार लेकर जाएँगे घूमने उधर नहीं गए बहुत दिन से एक हज़ार एक सौ रुपैया बोले किराया वहाँ सिंहेश्वर स्थान का ठीक है